जोंनि इसिं सिङाव खान्था थोरसि खुरै गोबां मुवाफोर थायो थिग बेबायदिनो जों गोबां बेसादखोनो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै खान्था खान्थाखौ जोङो गिबियाव ओंखाम संनाय दै फुदुंनाय दै फुदुंनाय जिखिनियाव दैलाव मुवा दोनथुमनाय बेसाद दोनथुमनायखौ जों बाहायनाय जायो आरो थोरसि थोरसिखौ जोङो गुबैयै ओंखाम जानाय ओंखाम जानायाव बाहायनाय जायो ओरै बिदिनो गोबां इसिंनि जाग्रा मुवा खोबनायफोरावबो बाहायनाय जायो बेखिनियाव आरो थोरसिजोंनो जों गासिबो बेसादफोरखौ लानानै जानाय जायो बिदिनो थोरसियावनो जों गोबां मैगं थाइगंफोरबो सुयो बिदिनो जों इसिं सिङाव थानाय थोरसि खुरैफोरखौ न'आव मोजाङै बाहायो आरो साखोन सिखोन लानानै जों जानाय लोंनायाव बाहायो जों बिदि खान्थाखौबो बिदिनो गोबां संनाय खामानियाव बाहायनाय जायो बाहायनाय जायो आरो थोरसिखौबो बिदिनो खान्था खोबनाय गुबुन गुबुन खोबनाय माबा खामानियाव बाहायनाय जायो